आं बास जों गोबां जायगायाव थांबाय आं बास गाखोनो बिराद मोजां मोनो जों बास आव सानसेखालि लोगोफोरजों फरायसालिनि माखासे प्रग्राम आव थांदोंमोन बेवहाय बास जों थांनानै जों जोबोद मोसालांदों रोजाबलांदों ज' ज' लोगोफोरजोंहाय बास जों थांनानै जों बिराद खुसि जालांदों गोबां लोगोफोरजों आरो लामा सामाफ्राव थाथ'लांनानै जों जाग्रा जालांदों आरो फिन बास आखौ गाखोफिननानै जों थांदों आरो गोबां लोगोफोरजों लोगोफोरजों सिनारि नायलांदों खोरखिजोंहाय ओमफ्राय जों बिराद खुसि जादों लोगोसे बास आवहाय जोंना गोबां लोगोफोरा बास गाखोनो हायि खर' गिदिंग्रा दंमोन बिसोर गोबादोंबो नाथाय जों बिराद खुसिजों गाखोलांदों गाखोलांदों मोजां मोजां जायगा नुलांदों आं बास जोंहाय गुवाहाटी ओमफ्राय क'क्राझार बङाइगाव दादगारि गोबां जायगायाव थांबाय बेरायहैबाय आं बास जों बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बास जों आं बेरायबाय थायो जों बासखौ गाखोनानैहाय गोबां जायगाफ्राव थाङो नायहैयो प्रग्राम फ्राव जोंनि हाबाफारिफ्राव जों लांनानै बास खौहाय बाहायो जों बास नि गेजेरजों गोबां जायगायाव दावबायलांनो हायो बास जों जों गोबां जायगायाव थांबाय जोंनि फ्रग्राम हाबाफारिफोराव थांनानै जों थांबाय आरो सानसेखालि जों बास जों जोंनि न'नि मोनसे हाबा दंमोन गोजान जायगायाव सिलिगुरियाव जों बेवबो बास जों थांनानै बे हाबानि हाबाफारिखौ हाबाफारिफोरखौ जोङो नायहैदों